ہمارے علاقے میں سب سے اہم زبان اردو زبان ہے اور لوگ کام یا پھر تعلیم کے مقاصد کے لیے مزید زبانیں بھی سیکھتے ہیں جیسے کہ اردو سیکھتے ہیں یا عربی سیکھتے ہیں یا پھر انگلش سیکھتے ہیں یا فارسی سکھا سیکھتے ہیں تو ایسے بہت سی زبانیں سیکھتے ہیں کبھی کام کے لیے ایسی جگہ جانا پڑ جاتا ہے جہاں پہ عربی کا کام ہوتا ہے عربی لینگویج ہوتی ہے جیسے کہ اب عربی عرب میں جاتا انسان سعودی عربیہ میں تو وہاں پہ انسان عربی بولتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے لوگ عربی سیکھتے ہیں یا پھر وہیں جا کر کے لوگ تو پہلے گونگے کی طرح رہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنی زبان آتی نہیں ہے تو ان کی زبان تو آتی نہیں ہے پھر وہاں جا کر کے سیکھتے ہیں کچھ لوگ یہیں سے سیکھ کے چلے جاتے ہیں ایسے ہی تعلیم کے لیے بھی جیسے انگلش سیکھتے ہیں تو انگلش میں بھی اس کے انگلش اس کی زبان سیکھتے ہیں یا پھر اردو زبان ہے اردو زبان بھی سیکھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اصل زبان اردو زبان وہ بہت جلد آ جاتی ہے ہر انسان کو اور ہر نوجوان اپنی مادری زبان میں بات کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور ہر انسان کو اپنی زبان بولنے میں اچھا بھی محسوس ہوتا ہے اگر کوئی کہیں جائے کنٹری کسی کنٹری میں جائے وہاں پر لینگویج اس کی یوز کرتا ہے تو انسان کو غلط محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زبان نہیں آتی وہ میری زبان بولتا ہے ہر انسان دوسروں کی زبان بھی بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے لیکن سوچتا ہے مجھے یہ زبان بھی آ جائے مجھے وہ زبان بھی آ جائے ہر انسان سیکھتا بھی ہے بہت سے لوگوں کو بہت سی زبانیں آتی بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ انسان کو اپنی زبان میں فخر ہوتا ہے کوئی جو انگریز ان کو انگریزی زبان میں فخر محسوس ہوتا ہے جو عربی ہیں ان کو عربی زبان میں فخر جو اردو ون ہے وہ اردو زبان میں سیکھتے ہیں